हेलो एकोमेक एक्सप्रेस कोरियर सर्विस से सर दिव्यांकर पवार बात कर रहा था आपका पार्सल था ये मीसो से तीन सौ सत्तावन रुपए का जी तो सर ये लेना है आपको तीन सौ सत्तावन रुपए का है अभी मैं मनिकपुर सिटी था सर जी ये तीन सौ सत्तावन रुपए का है गाँव कौनसा है आपका सर ये दुबली मनिकपुर से किस साइड पड़ेगा नहीं तो मनिकपुर से किस साइड है घोंसला रोड पे है या मनिकपुर रोड वाले रोड पे है जायडा रोड पे हे केडासा जीडा रोड पे है

मेट्रो रोड पे मनिकपुर सेंट जोसेफ स्कूल के यहाँ अच्छा तो सर ये आप मनिकपुर में एड नहीं करवा सकते क्या सर कभी आप मनिकपुर में अरेंज करवा लेते मेरे पास क्या उस रोड के पार्सल नहीं है मेरे पास एक ही पार्सल है उधर का इसलिए आप मनिकपुर में अरेंज करवा लीजिएगा इसको अरे तो सर आप मजबूरी को समझे ना मेरे पास सौ पार्सल है में सौ पार्सल छोड़ के एक पार्सल के लिए वहाँ नहीं आ सकता ठीक है सर तो मैं देखता हूँ मैं मनिकपुर से फ्री होके आपको कॉल करूँगा अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं देने आऊँगा नहीं तो फिर नेक्स्ट डे अगले दिन पहुँचाऊँगा जी तो सर आप आज मनिकपुर में अरेंज करवा लीजिए अगर आपको इतना अर्जेंट है आज ही चाहिए तो मनिकपुर में अरेंज करवा लीजिएगा उसको भईया मैं आज तो घर आ ही नहीं पाऊँगा मेरे पास लोड ज़्यादा होने के कारण मैं मनिकपुर में ही दे पाऊँगा आपको तो सर वो है लेकिन में मेरे पास भी तो समय होना चाहिए ना मैं एक पार्सल के लिए एक गाँव नहीं जा सकता मेरे पास सौ पार्सल है अब सौ पार्सल में मनिकपुर के छोड़ के केवल एक पार्सल आपका गाँव देने के लिए तो नहीं आ सकता ना सर काम है वो बात मानता हूँ मैं काम है कम से मना नहीं कर रहा हूँ कि मेरा काम नहीं हैं लेकिन पेमेंट वाली बात ही नहीं है जब मेरे पास यहाँ का लोड ज़्यादा है तो पहले में यहाँ के दूँगा फिर बाद ही वहाँ आ पाऊँगा फिर कल सुबह आपको दे देता हूँ मैं कल सुबह ग्यारह बजे तक ठीक है सर ठीक है सर तो मैं दस से ग्यारह के बीच में आपका पार्सल आपको मिल जाएगा ओके